आं दा गोसोआ गोजोन मोनबाय आरो आंनि न'खराव सिगाङाव असान्तिमोन दा दाउ अमा लानानै इसे सान्तियाव फैगासिनो दङ असान्तियाव गैला आं बेखौनो सान्तियाव फैनायखाय आं बेखौनो एसे मोजां मोननानै लादों आरो उफाय गैया सान्तियाव लाबोखानांगोन आंहा न'खराव गारजेनबो गैला आंनो हिन्जाव आंनो हौवा जानानै आं संसारखौ इसे मोजाङाव लाबोगासिनो दङ आंनो मावै दाङै जायाबालाय सोर मावनायखौथो आं मोनजाबावनो आंनो मावनोसै आंनो दांनोसै आंनो जानोसै आंहा रावबो गैजाया आंहा बोराइबो गैया नालाय आं सोर मावनायखौ जाबावनो आंनो मावनोसै आंनो दांनोसै आंहा उफाय गैया दा इसे एसे उफायाव फैहां फैहां जागासिनो दङ आं लासैनो मोजाङाव जासिगोन गाज्रियाव जानाय नंला आं बे मोजाङाव लाबोगासिनो दङ देनां बिदिनो आं मावनानै संसारखौ न'खरखौ बेङाबा सोर बेंबावनो आंनो नायनांसिगोन आंनो बेंनांसिगोन आंहा हौवानि फिसा गैला नालाय सोरथो नायबावनो जोंखौलाय जों हिन्जावनि फिसागोजा साथाम आंनो न'खरनि गारजेन जानानै आंनो नायनांसिगोन आंहा हौवाबो गैजाला नालाय अबावथो संसारालाय बिदिनोसै समाव हौवाबो थांगोन हौवाया थांग्रोगोन समाव समाव हिन्जावाबो थांग्रोगोन हौवाया थाब्ला हिन्जावा थैगोन हिन्जावा थैब्ला हौवाया थागोन संसार जानायालाय बिदिनोखासै उफाय गैया आं एखनबा सिन्था जायो मा खालामबा माजों दिन थांगोन जोंनि संसार जोंनि संसार जानाया आं बिदि सानलायलाङो आरो बेना खाफाला मानो बिदि जाखोबो सानो आं हौवाखौ मानि थाखाय बेबायदि जानानै थैखोबो सानो आं एखनबा बे ओहो आं बिदिनो मावनानै जालांनोसै आंबो मोजां नंखाया नालाय आंनाबो खाफाला मोजां नङा खेबनै गाहाम अपारेश'न जानाय आंबो बिदिनो साननानै लायो आरो समाव सानसेब्लाबो थैखायो हिनजावबाबो हौवाबाबो आं थासान्दियाव दा इसे मोजाङाव लानानै फैसिगोन जोंनि न'खरा मोजाङावनो जाहांबोगासिनो दङ अमा दाउ लानानै ओरै अमाबो अमा दाउ लानानै फाननोसै जानोसै बिदिनो थाइसे थाइनै फेहेरनोसै बिदिनो सानसेयाव लाबोनोसै आङो सानसेयाव लाबोनानै सानसेयाव सान्ति जाबाय नालाय असान्तिथ' जाला सान्तियाव फैगासिनो दङ